हलो मिस्टर महेश मनवाणी मूंखे सुभाणे जे लाइ गाॾी बुक कराइणी आहे मुंहिंजा फैमिली मेंबर्स पूना वया आहिनि उतां तव्हांखे उन्हनि खे वठी अचिणो आहे मां तव्हांखे पंहिंजी ऐड्रेस मोकिलियां थी फ़ोन ते त तव्हां उन्हनि खे पूना मां जॾहिं वठी ईंदव त उन्हनि खे एक्स्प्रेस हाइवे तां वठी अचिजो उहो सवलो पवंदो ऐं सुबुह जो टाइम आहे त तव्हांखे उनते ट्रैफिक बि न मिलंदी तव्हां मूंखे अघु ॿुधाए छॾियो त मां तव्हांखे पंहिंजे भाउ जो नंबर हाणे ॿुधायां थी ऐं ऐड्रेस मां तव्हांखे फ़ोन ते मोकिले छ्ॾींदमि मुंहिंजे घर जी ऐड्रेस मां तव्हांखे मोकिले थी छॾियांव मुंहिंजे भाउ जो फ़ोन नंबर अथव सेवन फाइव फाइव एट थ्री सिक्स सिक्स थ्री सिक्स फाइव